ہیلو جی کون جی جی جی بولیے جی جی مل جائے گا آپ کے دکان پہ جی جی جی تو جی جی سب کچھ ملے گا جی جی کاٹن میں بھی ہے جو بھی چاہیے آپ کو ہر چیز کا برنڈیڈ برانڈیڈ جیسے بڑے بڑے دو برانڈیڈ ابھی ہماری دکان پہ موجود ہیں جیسے جالا ہو گیا پوما ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھی برانڈیڈ آپ آئیے دکان پہ دیکھیے جو بھی آپ کو پسند ہو کاٹن میں یا پھر پلین میں چیک میں جیسا بھی آپ کو کپڑا چاہیے ہر چیز پہ دستیاب ہے ہماری دکان پہ جی جی جی جی جی یہ وہ بھی ہماری دکان پہ دستیاب ہوگا تو میں تو بلکہ یہی کہوں گا کہ آپ آئیے اور ہماری دکان سے ایک وائٹ کلر کا لیجیے تاکہ وہ ریفلیکس ہو جائے سو سورج جب کپڑے پہ لگے تو واپس ریٹرن چلا جائے تاکہ گرمی اندر ابزرب نہ ہو پائے

ہر کلر میں دستیاب ہے ہمارے پاس جی جی ڈارک بھی ہے لائٹ بھی ہے وائٹ بھی ہے اور پھر اس کے بعد جی جی لائٹ آپ کا جی حضور ہر کلر موجود ہے میرے دکان پہ آپ بس آئیے دکان پہ دیکھیے اور پسند کیجیے بہت سارے ایسے کسٹمر آتے ہیں جو کہ پسند کر کے اچھے اچھے کپڑے جو پوما جارہ کے بھی لے آپ کو اچھی کوالٹی کے بھی چاہئیں جو ایک دم اچھے دستیاب ہوں تاکہ بہت دنوں تک بھی چلیں اور کافی بدن پہننے کے لیے آرام دیں اور بہت مفید ہوں پہننے کے لیے کافی دقت نہ آئے اس کو پہننے میں تو ایسے برانڈیڈ کپڑے بھی ہیں آئیے وہ بھی لے جائیے اور آپ کو ایسے بھی چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کم داموں میں بھی چاہیے وہ بھی ہماری دکان پہ موجود ہے بس آپ آئیے اور جی جی بولو اب جی جی آپ آئیے آپ کو سو دو سو اور کم کر کے بھی مل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس دکان پہ آئیے تو صحیح آپ میری دکان کا ٹائمنگ ہے وہی صبح دس بجے سے لے کر شام کے سات سے آٹھ بجے کے بیچ میں دکان بند ہو جاتی ہے تو صبح دس سے آٹھ بجے تک آئیے اس میں اویلیبل آپ کو ملوں گا دکان پہ ہی

اور اگر آپ یہ پہننا چاہتے ہیں جینس وغیرہ تو جینس وغیرہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا پھر کرتا پائجامہ پہننا چاہتے ہیں جو بھی آپ پہننا چاہتے ہیں جی جی ڈلیوری ڈلیوری والا آپشن تو ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں لیکن ابھی ہے نہیں اس میں لیکن جلد ہی اس کو بھی فراہم کریں گے ہم کی ڈلیوری والا بھی آپشن جی جی جی آئیے آئیے شکریہ